असांखे पंहिंजी अलवर बैंड ते नचण जो ॾाढो मनु कंदो आहे जॾहि उहा वॼंदी आहे त असांजा पेर थिरिकण लॻंदा आहिनि और ॾोकला खणी नचण जो मनु कंदो आहे झूलेलाल जी धुन ॾाढी सुठी आहे जंहिंते असांजो मनु थींदो आहे की डांस कयऊं